हम कुरसी एगो किनलहुँ प्लास्टिकके लाल रङ्ग छलै बच्चासभके पसन्द पड़ल कि पोता पोतीके जे माँ ई कुरसी अहाँ लिअऽ ने लाल छै हम ओहिपर बैसब हम कीनिकऽ बच्चासभके बातपरमे अनलहुँ से बच्चासभ कुरसी दसो दिन नहि रहल टुटि गेल टुटि गेल पइसो बर्बाद भऽ गेल पइसो नहि रहल आओर तहन बच्चासभ आब कहैए कि माँ एहि दोकान अहाँ कहिओ नहि जाएब अहाँ दोकान कहिओ नहि जाएब माँ ई कुरसी से ठकि लेलक अहाँके अहाँ ई कहिओ नहि जाएब माँ ई दोकान बहुत गलत भऽ गेल कुरसी दस दिन नहि अहाँके रहल एहन दोकान अहाँ कहिओ नहि माँ जाएब अहाँ कुरसी लऽ कऽ अहाँ कि केलहुँ अहाँके दसो दिन नहि रहल घरमे पइसा तऽ अहाँके लऽ लेलक तऽ अहाँ एहन काज नहि कऽ सकै छी माँ अहाँके कुरसिओ नहि भेल अहाँके पइसो चलि गेल पइसा माँगबै अहाँके देत हम जाइ छिए माँगैलए कुरसी टुटि गेल तऽ हमरा अहाँ पइसा दिअऽ अहाँ पइसा किएक नहि हमर देब अहाँके कुरसी नहि बढ़िआँ छलै हमरा अहाँ नहि देतहुँ